ہلو ہاں جی آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی جی مجھے منالی کے لیے ایک ٹیکسی بک کرنی تھی جی وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا بارہ چودہ گھنٹے لگ سکتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے بھیا مجھے صبح جلدی جانا ہے تو کتنے بجے تک آپ کی ٹیکسی آ جائے گی اچھا مطلب صبح پانچ بجے تک ہی آ جائے گی اچھا ایڈریس جی ایڈریس لکھیے جی میرا ایڈریس ہے سی بلاک گلی نمبر دس راجیو نگر کراول نگر نارتھ ایسٹ دہلی جی جی جی جی وہ جو کشتا ہے نا کراول نگر والا آپ وہیں آ جائیے گا اور مجھے پیسے وغیرہ کا بھی بتا دیجیے کہ کتنا کتنے پیسے لگیں گے وہاں جانے کے لیے اچھا اچھا چار سے پانچ ہزار روپئے نہیں مجھے ایگزٹ بتائیے کہ کتنے پیسے لگ جائیں گے اچھا مطلب پانچ ہزار روپئے آپ کا ٹیکسی چارج ہے بہت اچھا بہت اچھا بھیا اچھا اچھا اور ہاں منالی کے بعد مجھے واپس بھی آنا ہے وہاں سے ہی تو کیا میں آپ کی ٹیکسی سے آ سکتا ہوں اچھا اسی نمبر پہ کال کر کے مجھے بک کرنی پڑے گی جی جی ضرور میں آپ کو ہی بک کروں گا اچھا اور ایک بات منالی کے سفر میں مجھے کچھ ضروری چیزیں لے جانی چاہئیں کیا اچھا اچھا جی جی جی میں سمجھ گیا ٹھیک ہے بھیا صبح ملتے ہیں پھر آپ سے آپ صبح آ جائیے گا پانچ بجے تک اوکے اوکے نہیں میں کیش ہی کروں گا آپ کو صبح جی میں پیمنٹ کیش میں ہی کروں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیا بہت بہت شکریہ آپ کا